ہیلو السلام علیکم اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے جی مظفر نگر سے بول رہے ہیں بتائیے سر کیا چاہیے آپ کو کتنے چاہیے آپ کو ہاں ہمارے پاس مل جائے گی پانچ چھ کلو مل جائے گی آپ کو بتائیے سر کب آ رہے ہیں آپ ہاں آپ نماز پڑھ کر آجائیے میں تبھی کرا دوں گا جب آپ آئیں گے آپ کے سامنے ٹھیک ہے سر آ جائیے ایسا کرو پھر آ جائے آپ آ جائیے ٹھیک ہے سلام علیکم